आज काल जमान्यांत तशें तंत्रज्ञान फुडें वचत चललां तशें इंटरनेटाचो वापर वाडत चलला तसो तसो तो आमच्या कोंकणी भाशेचेर इंग्रजी भाशेचो बरोच प्रभाव जाल्लो आमकां दिसता आनी जाल्यार हांचें कारण कितें जाल्यार सगळे कडेन वेता थंयसर आमच्या एग्जामी बुकांनी पुस्तकांनी सगळे कडेन आसा इंग्लीश इंग्रजी शब्द ते चड आसता सो ल्हान आसतनाच्यानच आमी शाळेन वेतना सगळे कडेन आमकां ते शब्द कानार पडटात आतां कसो मोबायल सगळ्यांच्या हातान आसता ताजे वयल्यान तर रात दीस सगळे इंग्लिशीन आसता ताजे लागून अशे बरेच कोंकणी शब्द आसा ताजो आमकां ताजो आमकां मिनींग खबर ना ऑर अशे बऱ्याच इंग्लीश शब्दांचो आमकां कोंकणीन कितें आसा तो अर्थ खबर ना आमी उलयतना आमची प्युअर अशी कोंकणी आतां उरलीच ना कित्याक एका ना एका खंयच्याय शब्दान आमचो इंग्लीश हो शब्द येताच आनी ताचो चडसो भार हो वाटे तंत्रज्ञानाचेर लागुनूय बी आसा तसो कित्याक आजकाल भुगीं ल्हान आसतनाच्यान आमकां सगळें इंग्लिशान आसता पेपर बरोवचे जल्मा आयिल्ल्याच्यान शाळेन वच परेन ताका आमी शाळा आनी स्कूल म्हणटा जाल्यार असो अश्यो बऱ्योच गोश्टी आसा ताजे लागून हें वाडल्या तंत्रज्ञान तंत्रज्ञानांचो आमच्या कोंकणी भाशेचेर परिणाम जाता सादे सादे शब्द ते सुद्दां आतां आमी पेन पेनाक जर कोण विचारीत कोंकणीन कितें म्हणटा जाल्या सांगपा कळप म्हणजे खूब मुश्कील जावन बसलां कित्याक आमी केन्ना हे शब्द वापरलेंच ना पेन बूक बुकाक चोपडी म्हणटा कोंकणीन पूण हे शब्द खूब कमी जाणांक खबर आसा कारण कितें जायत जालां सगळे कडेन वेता थंयसर आमकां तेच तेच इंग्रजी शब्द दिसपा लागल्या अशे बरेच आसा तांचे आमकां मिनिंगय खबर ना कोंकणीन की बाबा हाका किदें म्हणटा दरवाजो ताका आमी डोर टेबल हे सादें गोश्टी हाका आमी कोंकणीन कितें म्हणटा खाट कोट तेका आमी कोट म्हणटा हाका कितें म्हणटा मराठी टॉवेल टॉवेलाक आमी पंचो म्हणटाली पूण हे शब्द अशे बरेच शब्द लुप्त जायत चलल्या जाल्यार आमकां हाजेर आमी म्हणजे आमच्या लक्षान येयनासतना आमी तें वापरत चलल्यांत हाजे कारण किद जाता आमी सगळे कडेन पळयता ती आमकां तो शब्द दिसता आमी आयकता तेजेर आमकां तो शब्द दिसता आनी भारताचे भायले जे लोक आसात पश्चीम पाश्चिमांत संस्कृती जी आसा तांचे कडेन आमी तांकां आमी चड फॉलो करपाक वेता तेचे लागून तांचो चड प्रभाव आमचेर पडटा आनी आमच्या भाशेन मिलावड जाता जी की बऱ्याचें लक्षण न्ही अशें म्हाका दिसता पूण आमी आतां हे फुडें बदलपाक जाय जाल्यार आमी किदें करपाक जाय आमची जी भाशा आसा तिका आसा त्या परेन आमी आमच्या फुडल्या जनरेशनाक सांगपाक जाय